आयज आमी कलियुगांत रावतात अशें म्हण अशें म्हणलें वता की सगळ्या युगांनी जें वायट वायट जाल्लें ना तें सगळें ह्या कलयुगांत जातलें वांगडाच आमी कलयुगाच्या सुरवातेक आसात पूण तरी म्हाका खंय ना खंय दिसभरान मनीसपण दिसता आनी तेंच मनीसपण म्हाका खुशी करता एकी कडेन एकट्याचो एक्सिडंट जाल्ले आसता जाल्लो आसता पांच जाणां सोशल मिडयार घालपा खातीर ताचे फोटो आनी व्हिडियो काडटा पूण तितून खंय तरी एकटो आसता जो ताका उदक दिता ताका हॉस्पिटलान व्हरता आनी ताका मरणांतल्यान वांचयता खुबशे स्ट्रीट ड्रॉ डॉग्स आमकां आजू बाजूक दिसतात लोक तेंकां गुणे मारून धांवडायता दारार येयल्यार तेंकां दारार घेयना पूण खंयतरी एकटो आसता जो तांकां सगळ्यांक आपल्या गाडयेर घेवन जेवन येता आनी तांकां सगळ्यांक वाडटा थंय म्हाका मनीसपण दिसता आयज शिक्षण खूब म्हारग जाल्लें आसा सगळ्या सगळ्या लोकांक शिक्षण घेवप शक्य जायना गरीब लोक शिकपाक पावनात चडांत चड ते आठवी शिकता कारण सरकार तांकां फ्री एज्युकेशन प्रोवायड करता पूण ह्याच गर्देंत खंय तरी एकटो मनीस आसता ज्या आपल्या जो आपलें नांव सुद्दा न सांगता लोकांचें एज्युकेशन फंड करता थंय म्हाका मनीसपण दिसता आनी म्हाजें मन खूश जाता अशेंच आमी एकामेकांक मदत करीत जर जगलीं जाल्या हें राज्य हे देश आख्ख आख्खो विश्व खुशाल जातलो म्हज्या सारको मनीसपण सोदीत सोदीत